अ आंनि फरायसा गामिनि गुदियाव फरायसालिमा दङ गोबां फराय दङ फरायसालि दङ जेरैहाय हायार सेकेन्डारि दङ कलेज दङ एमभि दङ एमइ दङ ओरैहाय थुक्राझार दङ दा बेवहाय कलेजाव आंना गथ'फोर दङ सा साथाम दा बिसोरो फरायगासिनो दङ आरो कलेजाव सासे बिए पास जाबाय सासे दाबो पिइउसि पास पिइउसि फरायगासिनो दङ दा बिसोरो फरायगासिनो दङ आरो फरायसालियाव इनिखायनो जाहाथे बिसोरबो मोजां जालांथों होननानै आं हगारजोब्बाय गासैखौबो साब्रैखौबो फराय फरायहोजोब्बाय मोजां जाथों होनानै दा फ्राय बिसोर रोंजोबबायानो होनना बुंजायो आंना गथ'फ्रा आंनि गथ'फ्रा इनिखायनो फ्राय सासेया बिए पास जाबाय सासेया बिए दं बिए फरायगासिनो दङ दा बिसोरबो दङ दा जाहाथे मोजां जालांथों होननानै आङो इयुनाव मोजां जालांथों होननानै आं हगारदों आरो बिसोरनो बिसोरखौ दा फ्राय फरायगासिनो दङानो बिसोर कलेजावबो अ स्कुलफ्रा स्कुलफ्रा मोजां जोंनि स्कुलफ्रा फोरोंगिरिफ्रा मोजां ओमफ्राय आंजोंबो सिनायजोबलायलायो गासैबो फोरोंगिरिफ्रा थांलाय फैलाय खालामो आङो जों मिटिं दावथिं लिंहरब्ला थाङो आरो आङो बिसोरनि मेल मिटिङाव स्कुलाव आंखौबो बिसोरो मानियोआनो आंनि खोथाफोरखौ बेखायनो आं मोजां मोनो आरो बिसोरखौ जाहाथे इयुनाव मोजां जालांथों होननानै गथ'फोरा बेखौ आसा खामनानै आं मोजां थांलाय फैलाय खालामो आरो बिसोरजों जा नले गले खालामो जाहाथे भबिस्ताव मोजाङै जालांथों होननानै फ्राय रोंजोबबायानो दा आंना गथ'फ्रा गासैबो साब्रै दङ न'आव साब्रैआबो रोंबाय इनिफ्राय बिए पास जाजोब्बाय साब्रैबो दा